औ थारैनो गुबुनजों गोरोबै लकेसन आ जाबाय आङो थांनाय बोसोराव कलकाटायाव बेरायनो थांदोंमोन आरो बेरायनाया मोनसे जोंनि न'खरनि मोनसे दावबायनायमोन आरो बेखायनो गुबुनजों गोरोबा मानोना

बिखुनजोखौ लांफादों लोगोसे जोंहा बिसालथेनि गासिबो न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर जोङो गासै सा गु सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो बे दावबायनायखौ खालामदों आरो बे दावबायनाया जोङो हरखाबै जानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खरस जादोङो आरो बेयाव दावबायनानै जोङो गोबां मोनसे गोजोननाय मोननो हादोङो आरो बे दावबायनाया

जोंनि न'खरनि दावबायनाय आरो न'खरनि गोजोननाय